ओइ आब' औ ओइ आब' नोंस्रा माइ फानो नामा ए बेसे बेसे दाम औ ओमफ्राय रन्जितफ्रा औ ए जेनेबा दाथ' गोरलै मोनखानोसै एसे खमायजाया जोसाया ए बांद्रायगोनदां आं बेफारिबो नोङा नालाय जानोसो ए बेवाइया दामखौ होननो रोंसिंगौमोनदां आब' नोंनिफ्राय

बाजारावनो बिदिनोखा नामा दामालाय ए होनबाबोथ' आं ए

जेनेबा खयमन फानगोन रन्जितखौलाय ए जायखिजाया रन्जित महननै ओमफ्राय जोसाखौ महन महनसेसोल' लागौमोन आरो आङो माइ गोरलै मोनखानोसै माइ गोरलै मोनखानोसै नालाय ओमफ्राय दा बांद्रायबो नांथ'ला नालाय ओंखायनो सोंनाय जादोंमोन बिदि होनबालाय आङो माबा मा गावजों रायलायननै दा बेवाइजों रालाय हरफिननोसै नामा आब' दे होनबालाय दोननोसै

माबा मा होनो एफाग्राप दामथार माथो पन्सास थाखानिबो फानलायलाङो ए न'नि माइखौलाय माइब्राजों जोसाजों एखे नोंखाया होनबा दामालाय दे आब' औ आब' दोननोसै नामा